ہم برتن ایسے دھوتے ہیں اگر برتن میں کچھ نہیں لگا رہتا ہے تو ایسے برتن کو کھنگال کے رکھ دیتے ہیں اگر بہت زیادہ کچھ گندا رہتا ہے تو اس کو سڑف صابن سے یا صابن سے دھو کے رکھتے ہیں اور اگر چولہا تو اب آج کے دور میں نہیں بنتا ہے آج کے دور پہ تو گیس پہ یا انڈکسن پہ بنتا ہے کھانا اگر کوئی بھی زیادہ ایمرجنسی ہوتا ہے تو چولہا پہ بھی بنتا ہے کھانا اور اس میں بھی جو ہے نا کالکھ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی سب چیز سے وہ کھرا سے اس سے اس سے ماجنا پڑتا ہے اس میں کالکھ لگ جاتا ہے اسی لیے آج کے دور میں تو نہیں بنتا ہے چولہا پہ پھر بھی پھر بھی برتن رہتا ہے تو اس کو بھی ماج کے اچھے سے رکھنا پڑتا ہے بہت دقت ہوتی ہے دھونے میں اور پھر جو ہے نا پھر اس کے بعد پھر گیس والے برتن پہ تو گندا نہیں ہوتا ہے پھر بھی کسی کسی ٹائم چربی رہتا ہے یا تیل رہتا ہے اس میں بھی جو ہے یا دودھ جل جاتی ہے تو یا کھانا جل جاتا ہے تو اس میں دقت ہوتا ہے دھونے میں کھرا سے ماجنے ماجتے ہیں پھر اس کے بعد اگر تیل والا ہو یا چربی والا ہو تو اس کو بھی جو ہے نا کھرا سے یا گرم پانی سے دینا پڑتا ہے یا گھی ڈلڈا ہو تو اس کو بھی گرم پانی سے دھوتے ہیں پہلے دھو کے ہٹا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ماجتے ہیں طرح طرح کے صابن یا شڑف یوز کرتے ہیں ہم لوگ برتن میں تب اچھے سے برتن صاف ہوتا ہے